त्या त्या रुतू त्या ती जाय तशी काळजी घेतात जशे पावसाळ्यात पावसाळो लागीं पावलो की पावसाच्या पयलीं झाडांची कापणी करतात मिन्स झाड व्हड आसल्यार ताचे ब्रांचीस आसा ते कट करतात आनी दुसरे कडेन ते परत रोयतात आनी पावस खूब पडलो मागीर ताका ग्रो येता ती वाडटात